हम अपने पौधों को सुरक्षित रखने के लिए जो है उसकी निराई गोड़ाई करते हैं और बेहतरीन ढंग से जो है हम पौध सालों को जाके और चिकित्सक से सलाह लेते हैं तब कौन कौन सी दवा चाहिए उस दवा को छिड़कने के लिए हमको मशीनें मिलती हैं और पौधों को हम दवा पे छिड़कते हैं लेकिन जैसे जैसे बनाता है जैसे जैसे मौसम में जो जो दवा लेनी चाहिए हम वो पौध घर से जा जा के हम लोग सलाह लेते हैं सलाह लेने के बाद पौधे क्या क्या दवा की छिड़काव की जाती है ऊ दवा से ले के आके मशीन द्वारा उसको छिड़काव करते हैं छिड़काव करने से जो हैं पौधा सुरक्षित रहता हैं पौधे सुरक्षित रहते हैं जो है बगीचों में उसकी फिर भराई करते है भराई करने के बाद उसकी निराई गुड़ाई करते हैं निराई गुड़ाई करने के बाद जो छोटे छोटे जो कण रहते है हम कही खुरपी ले के कही जो है फावड़ा ले के फावड़ा की जरूरत पड़ती तो हम कियारी बना कर के उसके थाले बनाते हैं और उसके अन्दर जब घसे छोटी छोटी आते है हम खुरपी ले के जो है उसकी मेराई गोड़ाई करते हैं निराई गोड़ाई करने के बाद जो है जब पौधशाला में जाते है तो बताते है कि हमारा पेड़ ढंग का है झाड़ी ढंग का है पत्तियां तोड़ उसको दिखाते है तो वो सलाह देता है सलाह देता है की दवा छिड़को इस पे तो दवा ले के आते है मशीन से छिड़काव करते हैं दवा छिड़काव करने के बाद पेड़ हमारा सुरक्षित रहता है तो उसमें फल भी अच्छे आते है इसके लिए हम डॉक्टर से सलाह लेते है जा के पौध घर पे जाके जहा पौधशाला है नर्सरी है हमारे गाँव से थोड़ी दूर पे है मार्किट में है वहाँ से ला के हम सलाह दे के लाके उसको छिड़कते हैं और बगीचे की अच्छे से देखभाल करते हैं जगह जगह पानी की जरूरत पड़ती हैं तो हम पानी भर देते है और निराई गोड़ाई अच्छे से करते हैं और उसकी जो है देखभाल करते है किसी की कोई बाहर से जानवर आके उसकी मुंडी नहीं काट ले क्योंकि कीड़े मकौड़े तो नहीं लगे है जो कीड़े मकौड़े की आशंका होती है दे देखते है पत्तियों पे लाल पीला हरा रंग बदलने लगता है तो हम पौध घर मे जाके उसको सलाह लेते है तो डॉक्टर हमको दवा देता है तो ले दवा को लेके आके पाउडर घोल बनाके और घोल बना के जो मशीन द्वारा उसकी छिड़काव करते है तो पौधे बहुत अच्छे सुन्दर होते है और फल भी अच्छे आते है इसके लिए हम पौधशाला पे जाके नर्सरी मे जाके जो है अच्छे सलाह डॉक्टरों से ले इसके जैसे हम पौध घर में ही जाएँ